पूर्णियाँमे आइ हम भोरे एक टा ऑर्डर कयल रही खानाके पनीर मसाला जकरामे कि आओर ओ हमरा लगभग तीस मिनटमे हमरा डिलिवरी प्राप्त भेल डिलीवरी समय से प्राप्त हुअएके सङ्ग सङ्ग डिलीवरी बॉयके जे नेचर रहय या डिलीवरी बॉयके जे व्यवहार रहय ओ बहुत सन्तुष्टि पूर्ण रहय एकर बाद जहने हम ओ खानाके पैकेजिंग खोलय छी तऽ ओकरामे बहुत नीक जकाँ से स्वच्छताके ख्याल राखैत बहुत नीक जकाँ से ओकर डिब्बाके पैकिंग कयल गेल रहय तऽ हम डिलीवरी बॉय जे डिलीवरी देलक आओर जे संस्थाके माध्यमसँ या जैसँ हमरा मिलल जय हिन्द डैरी ओकर हमरा बहुत नीक लागल ओकर मैनेजिंग कैपेसिटी हमरा बहुत नीक लागल जकरा से कि बहुत नीक जकाँ हमरा पैकिंगके साथ साथ हमरा प्रोडक्ट मिलल आओर ओकराके बात हमरा बहुत नीक लागल ओइ चीजमे कि कतेक जल्दी समयसँ डिलीवरी भऽ जाइ छै